बाइक चलाते समय वैसे तो मैं अनेक सी सावधानियाँ बरतता हूँ लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातों का मैं यह ध्यान रखता हूँ कि मैं यह अपने कागजों मे सब अपने साथ रखता हूँ जैसे कि मेरा ड्राइविंग लाइसेन्स गाड़ी की आर सी पलूशन इन्श्योरेन्स आदि मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ और मैं हमेशा हेलमेट लगा कर ही गाड़ी चलाता हूँ और हमेशा अपनी लाइन में ही गाड़ी चलाता हूँ और मैं कभी भी अपनी गति से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाता